में अपनी जिंदगी दा पैह्ला प्रोडेक्ट आनलाइन गै मंगाया हा जो मैन्नू फ्लिपकार्ट चों थ्होएआ हा दरअसल में इक दिन राती बैठे दा हा बेह्ला ते फोन चला दा हा ते मेरा बड़ी आदत ही कि आनलाइन शापिंग स्टोर खोलियै दिक्खना तें मे जिन्ना गै फ्लिपकार्ट दी ऐप खोली ते अग्गे सैकल हा एह् सैकल किश नार्मल है निं हा एह् बड़ा गै जबरदस्त साइकल हा क्योंकि एह्दे जेह्ड़े टैर हे ओह् मोटरसैकल कोलो बी मोट्टे हे ते जिन्ना गै में ओह् सैकल देक्खेया ते मैन्नू ओह् सैकल बड़ा जैदा पसंद आई गेआ ते फिर में पह्लां मम्मी हुंदे कन्नै गल्ल कीती पैहें दी ते पैहे लेइयै में पेमैंट कीती उस सैकल दी ते मगांई लेआ ओह् सैकल आया कोई सत्त दिनें बाद ते जदूं ओह् सैकल आया ते ओह् पूरा खुल्ले दा हा सैकल मतलब ओह् आपूं जोड़ना पौंदा ओह् उ'नें नैट्ट नुट्ट दित्ते दे हे चाबियां बगैरा ते जिन्ना यार में खोल्लेआ ओह् सैकल डब्बा खोल्लेआ ते दिक्खेआ कि ओह्दा टैर खराब हा ते ओह् दिक्खियै में पहलें बड़ा खुश हा कि मेरा पार्सल आई गेआ पर जंदू में ओहदा टैर खराब दिक्खेया ते मैन्नू बड़ा गै जैदा दुख लग्गा फिर में कस्टम केयर आह्लें गी फोन कीता ते ओह् बापस करने दी गल्ल कीती ते उ'नें बी ओह् मंजूरी मिन्नू देई ओड़ी ते फिर में ओह् सैकल बडा बड्डा डब्बे च पैक करियै ते उस्सी अपने घरा कोला दस किलोमीटर दूर उं'दे डिलीबरी स्टोर च छड्डन गेआ ते फिर उ'नें दूआ सैकल मिगी भेजना हा जिह्दे च लगभग पंदरां दिन लग्गी गे ते पंदरां दिनें बाद मिगी फोन औंदा में घर हा पट्ठे बह्ड्ढा दा में जिन्ना फोन चुक्केआ ते उ'नें आखेआ साहब तुं'दा पार्सल आए दा ऐ ते ओह्दे च साइकल ऐ ते में आखेआ कि आई जाओ मेरे घर आई जाओ देन ते उ'नें आखेआ कि बड्डा पार्सल ऐ एह् देन निं आई सकदे अस ते तुस स्टोर चों गै लेई जाओ ते फिर होएआ एह् कि में दोस्त अपने गी फोन कीता ते ओह्दी स्कूटी उप्पर अस दौनें चली गे उत्थै पार्सल लैन जिन्ना गै में पार्सल लैता ते अग्गें ओह् इस बारी नमें डब्बे च आए दा हा होर में पार्सल दिक्खेआ कि उत्थै खोल्लियै दिक्खी लैन्ने आं केह् पिच्छली बारी आङर घर लेई गेदे हे ते बड़ा मुश्कल होएआ हा फिर औन जान च ते असें सोच्चेआ कि इत्थै खोल्लियै दिक्खी लैन्ने आं कि अगर एह् खराब होएआ ते इत्थूं गै बापस करी देग्गै ते फिर असें उत्थै खोल्लेआ ते इस बार सैकल पूरा नमां आए दा हा ते दिक्खयै उस्सी दिल खुश होई गेआ पर इस बार बी इक चक्कर सानू ओह् पेई गेआ कि जेह्ड़ा असें सैकल मंगाऐ दा हा ओह् हरे रंग दा हा ते जेहड़ा उ'नें भेज्जे दा हा ओह् लाल रंग दा भेज्जी ओड़े दा हा पर फिर असें सोच्चेआ कि हून बार बार कुत्थै इस्सी बापस करोआंदे रौह्ना ते लेई जन्ने आं फिर फिर असें सैकल गी डब्बा डुब्बा उत्थै गै चीरी फाड़ियै उत्थै धरी ओड़ेआ ते सैकल चुक्केआ ते अपनी गड्डी च धरेआ गड्डी च धरेआ ते अस घर आई गे सैकल लेइयै फिर में ते मेरे दोस्त बड़े खुश हे ते फिर असें ओह् आपूं गै जोड़ेआ उस्सी सैकल गी पूरा इक इक टैर टूर ओहदे गेयर शेयर पैड्डल जोड़े निक्के निक्के नैट्ट हैंडल ओह्दा कस्सेआ ते सैकल टना टन खड़ा होई गेआ पूरा टैरे च थोड़ी हबा घट्ट ही ते फिर असें टैरें च हबा भरी ते बड़ा बड्डा टैर हा ते कोल गै मेरा मोटरसैकल खड़ौते दा हा ते असें दिक्खेआ कि ओहदे कोला बी मुट्टा मेरे सैकल दा टैर हा ते मेरे देस्त कोल ते पैह्लें दा गै ओह् सैकल ऐ हा ते उ'न्नै म्हीना पैह्ले मंगाई लेदा हा मेरे कोलो ते फिर असें दिक्खेआ कि चलो चलाने आं सैकल फिर करी बी केह् सकदे हे दस्सना ते ऐ हा सारें गी ते में उस्सी जल्दी जल्दी भेज्जेया कि तू जा जल्दी अपना सैकल लेइयै आ मेरी गली च ते ओह् जल्दी गेआ ते सैकल लेई आया अपना मेरी गली च फिर में बी अपना सैकल कड्डेआ ते फिर अस दोनों यार अपने पिंड दे चक्कर लाच्चै बार बार ते लोक होर पिंड दी बुड्डियां सानूं दिक्खन कि एह् कुद्धर जा दे न दोनों ते पिंड दे ञ्याणे बड़े खुश होआ दे हे साढ़ा सैकल दिक्खियै ते ओह् अपने मां प्यो गी इ'यै गल्ल आक्खा दे हे कि पढ़ना भला नेईं ऐ सानूं पर सैकल सानूं लेई देओ होर सानू घक्ख निं चाहिदा सैकल सानूं लेई देओ क्योंकि ओह् सैकल है गै बड़े तगड़े हे दिक्खियै साढ़े पिंड दे न ओह् मतलब इन्ने पराने पिंड न साढ़े कोई शैह्रें च ते अस बस्से दे निं आं ते लोकें नेईं इद्धर किश दिक्खे दा निं ऐ ओह् सैकल दिक्खियै सारे र्हान होई गे फिर सैकल दे असें झूह्टे बी दित्ते निक्के बच्चें गी सानूं बड़ा मजा आया सारे बच्चें गी खुश करियै फिर केईं बच्चें ओह् सैकल उप्पर चढ़ियै फोटो खचाऐ ते वीडियो बनाइयां फिर में ते मेरा दोस्त सैकल लेइयै पिंड तों दूर चली गे थोह्ड़ा सुनसान रस्ते च जित्थै सानूं सैकल दियां पूरियां खूबियां पता चलियां चलाने कन्नै ते पैह्ली बारी ऐसा होएआ कि पैह्ली चीज जेह्ड़ी असें आनलाइन मंगाई दी ही ते ओह् सानूं पैह्ली बारी ते सानूं बड़ा खज्जल कीता हा उ'न्नै पर आखिरकार रब्ब दी दया कन्ने ओह् सैकल सानूं उ'ऐ सैकल मिली गेआ जेह्ड़ा अस चांह्दे हे पर ओह्दा रंग फिर जेह्ड़ा रंग मंगाए दा हा सानूं ओह् ते हैनी मिलेआ पर जेह्ड़ा रंग इस बारी आए दा हा ओह् बड़ा गै पसंद आई गेआ सारें गी ते फिर ओह्दे उप्पर गै मेरा दिल आई गेआ ते फिर हून में रोज ओह् सैकल लेइयै जन्ना होन्ना सबेरे ते शामी कदै दोस्तें कन्नै जन्ना होन्ना चक्कर लान ते कदै दोस्त हैनी जंदे में कल्ला गै चली जन्ना होन्ना क्योंकि सैकल चलाने कन्नै ते अस तंदरुस्त बी रौह्ने इ'यै हा मेरा पैह्ले प्रोडेक्ट दा जानकारी जेह्ड़ी में थुहानू देना चांह्दा हा